पूर्णियाके मुख्य फसल तऽ बहुत छै यहाँपर बहुत गेहूँ उपजै छै बहुत फेर सब्जी भी बहुत उपजै छै फिर चावल भी बहुत तरहके यहाँ उपजै छै लेकिन अहम आओर मुख्य फसल यहाँके मखाना छै यहाँके मखाना बहुत दूर दूर जाइ छै हर शहर यहिके मखाना जाइ छै आओर यहाँतक की देश विदेश जेतना भी जगह छै यहिके मखाना जाइ छै आओर ई मखाना बहुत ही अच्छा क्वालिटीके होइ छै आओर बहुत अच्छा नीक लागै छै सबकऽ आओर ई मखानाके खेती एकरा पानिमे उपजाबै छै पानिमे कीचड़ रहै छै ओकरामे पत्ता रहै छै फिर पत्तासँ निकालै छै फिर ओकरा काला काला करके ओकर ऊपर एक छिलका रहै छै फेर उ छिलकाके भूजिकऽ निकालल जाइ छै तऽ एकर बहुत प्रोसेस होइ छै तब उ मखाना तैयार होके निकलै छै तब ई मार्केटमे जाइ छै तऽ ई बहुत अहम फसल छै पूर्णियाके रीजनल जितना भी लोग छै लगभग सब मखानाके खेती ही करै छै लेकिन एकर खेती अलग तरहसँ होइ छै जेनाकि गेहूँ सब्जी ई सब आओर चावल ई सबके अलग तरह सँ खेती होइ छै लेकिन मखानाके एकदम अलग तरहसँ खेती होइ छै आओर अभी मखानाके बहुत डिमाण्ड छै आओर माँग छै आओर ई मखान जितना छै देश बहुत बड़ा बड़ा देशमे जाइ छै सुनै छियै अमेरिका तक जाइ छै ई मखाना आओर ई मखानाके यहाँपर जे छै क्वालिटी भी बहुत बढ़िआँ रहै छै आओर पूर्णियाके ई अहम फसल छै आओर एकरापर सरकार बहुत खेती करैपर बहुत सब्सिडी भी दै छै बहुत आसान कर देल छै लोकके लिए पानि भी मिल जाइ छै लोककऽ तऽ बहुत कहीँ कहीँ तऽ जेना नदी नहर ई सबमँ करै छै आओर कोइ कोइ अपन बनाबै छै ओहेन तरीकासँ ओकरा जमीन अपन लए कऽ ओकरामे गढ्ढा करकऽ पोखरि टाइपके बनाइ छै छोटा छोटा करके तऽ ई हमर जेतना अपन ईलाका छै पूर्णिया एकरामे ई फसल बहुत जादा अच्छासँ चलै छै